हेलो केरु हा हा चओ हा सभु कुझु आहे असां वटि छा खपेव हा तव्हां तव्हां ईंदव की न कंहिं खे मोकिलींदव की न लिस्ट मोकिलींदव कींअं कंदव हा होम डिलीवरी कंदा आहियूं असां हा हा हा ॾेई वेंदो

अगरि बजार खां मार्केट खां घटि हा ॾिसिजो हा भली तव्हां ॾिसिजो तव्हां हमेशा वठंदव असां खां ई हिकु दफ़ो वठंदव त हमेशा ईंदव तव्हां पाण ई ॾिसंदव भई मार्केट खां अघु हिननि जो घटि आहे अऊं शइ बि सुठी शइ बि सुठी हुन सां गॾु छो त असांखे ग्राहकु खपे असांखे नफ़ो वधीक न खपे असांखे ग्राहकु खपे हा हा हा बासमती पंजाहुं अऊं असी जे अंदरि आहिनि पंजा्हु वारा बि अथव असी ताईं बि अथव जेका तव्हां खे क्वालिटी पसंदि अचे हा सुठी त सतरि असी हा ॾिसो ॿाहिरि त सौ खां घटि न अथव असां वटि सतरि अऊं असी ताईं सुठी क्वालिटी अथव छो असांखे खपे ग्राहकु अऊं हमेशा जे लाइ ग्राहकु खपे हिकु दफ़ो न खपे हा हिन करे हा हा हा हा सभु सभु गांइ जो ॿियो जोति लाइ ॿियो बुफैलो जो सभु नमूना घी अथव सुठो बि हा सुको फ्रुट आयुर्वेदिक दवाऊं अऊं माना अनाजु सभु अथव सभु दालियूं हा हर क़़िस्म जूं दालियूं हर क़़िस्म जा अनाज ड्राई फ्रुट आयुर्वेदिक दवाऊं जेको शादीअ जो सामानु सभु अथव असां वटि हा हा हा हा हुन जो अघु बि अथव साढी चारि सौ हा हा हा मोकिलियो भले मार्केट मां पुछो तव्हां खे समुझ में अचे त सुठी ॻाल्हि आहे हा हा

हा हा हा हा हा शइ जेका पसंदि न अचे भले तव्हां वापसि मोकिले था सघो हा हा हा उहा बि सहूलियत अथव हा हा ॿई हा हा त बि काई शिकायत हुजे त ॿुधाइजो भली असां जे सामान में काई तव्हां खे घटि वधि ॻाल्हि समुझ में अचे त उहा बि तव्हां असां सां शिकायत करे था सघो छो त असांखे हमेशा जे लाइ ग्राहकु खपे हा हा न कोई समुझ में न आयो त वापसि करे था सघो त असां अॻिते हली उहा सुठी क्वालिटी इन खां बि वधीक सुठी क्वालिटी तव्हां खे ॾेई सघूं

न न महिरबानी नाहे भाई इएं त बसि गुरूअ जी दया आहे सभिनी जे मथां हा हा हा हा हा हा न न हिकदमु सुठो अऊं तां पैसे जि चिंता न कयो तव्हां पैसा भई पंज अठ ॾींहं देर सां बि ॾिना तॾहिं बि हले हा ठीक आहे ओके ओके